अॼु कल्ह मीडिया ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल जे इलाही असांखे प्रभावित करे थो छो कि कोई बि डांस थिए थो पयो त असां ऑनलाइन ही सर्च कयूं था पिया जीअं गूगल थी वियो यूट्यूब थी थी वियो या जे गाना बि असां हलायूं आहियूं त यूट्यूब खोले करे ई हलायूं था पिया जेके म्यूज़िशंस आहिनि उन्हनि जा बि जेके बि इंस्ट्रूमेंट्स आहिनि जीअं गिटार थी वियो या जेकि बि शइ हार्मोंस वग़ैरह हूंदी आहे उहा सभु शयूं बि असांखे इलाही प्राभावित करे थी पयी असांजो कल्ह प्रोग्राम हुयो चेटीचंड जो मेलो जें में जतिन उदासी पाण आया हुआ उन्हीअ बि सॼो टेक्नोलजी जेकि बि आहे उते प्रोग्राम में वञनि पिया जीअं पीछो असांजा हूंदा आहिनि स्ट्रुमेंट्स वारा जेके वॼाइण वारा उन्हनि जो बि कम इलाही हूंदो आहे छो कि अगरि उहे जन बढ़ियां सां न कंदा प्रोग्राम उन्हनि जी म्यूज़िक सिस्टम सही न हूंदो त डांस करण वारो या गानो ॻाइण वारो कीअं बि न करे पाईंदो त इन्हीअ करे उन्हनि जो बि ताल मेल विहणु इलाही ज़रूरी थी वेंदो आहे बाकी रही टेक्नोलॉजी त आहे न बिना उन्हीअ के कीअं असांजो डांस थींदो आहे